हम जायकऽ सहरसा ज़िलामे कैमरा लेलहुॅं हमरा कैमरा बहुत ही ख़राब लागल जे अभी तक जे छै कैमराके रेटमे जे छै भी बहुत जादा यऽ आओर कैमराक पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा नहि आबै छै आर जे से छै कैमरा बहुत ही हमरा जे छै दब पकड़ा गेल आर कैमराक क्वालिटी अच्छा नहि आबै यऽ